आङो दाख्लैफोर एमेजननिफ्राय बड ब्रेन्डनि हेडफन अर्डार खालामदोंमोन बेयो सौफैबाय आरो आङो बेखौ जोबोर मोजां मोनदों बेनि साउन्ड कवालिटीया जोबोद मोजां आरो आङो बेखौ बाहायनानै मोजां मोनदों आङो आंनि लोगोफोरखौबो बेखौ बायनो थाखाय थिनगोन